भैया मैं मिर्ज़ापुर जा रहा था और मिर्ज़ापुर से हमें जाना है वरावस्टगंज तो क्या खाना मिल सकता है कितना टाइम लगेगा और भईया क्या क्या है अब भैया कितने प्लेट दाल है और रोटी कितने पीस है भैया तो भैया क्या जल्दी हो सकता है क्योंकि भैया मैं यात्री का यात्रा कर रहा हूँ भैया यह नहीं तो मेरा गाड़ी छूट जाएगा और तो आगे बारिश भी हो रही है भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए थाली में कैसे है भैया तो भैया अब पार्सल हो जाएगा तो भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि भैया बारिश हो रहा है और मौसम भी बहुत गड़बड़ है जी भैया कर दीजिए और थोड़ा क्या है कि मौसम आगे आगे दिक्कत बहुत ज़्यादा है ट्राफ़िक भी भैया है लम्बा जी भैया तो भैया जल्दी कर दीजिए नहीं गाड़ी छूट जाएगी वह ब रुकने वाले नहीं हैं जी भैया कर दीजिए भैया वह क्या बोलते हैं आगे भी थोड़ा वह आगे मतलब पुल भी टूटा है भैया जी भैया और भैया खाना में भैया क्या क्या है भैया भैया थोड़ा महँ महँगा बता रहे हैं थोड़ा कुछ कम कर दीजिए भैया नहीं भैया उतना पैसा नहीं है मेरे पास ना भैया अभी ब बस का भाड़ा भी देना है जी भैया जी जी चलो भैया दो रोटी कम ही पैक कर दो ठीक है भैया हमारे इधर तो पाँच ही रुपया भैया यहाँ दस रुपया और बीस रोटी है चलिए भैया कर दीजिए भैया दो ही तीन रोटी कर दीजिए